असांजे ठाणे ज़िले में जाम ई हॅास्पीटल ऐं क्लिनिक्स अवेलेबल आहिनि ऐं चङा ई हेल्थ सेंटर अहिड़ा आहिनि जो हर तरीक़े जो इलाजु कंदा आहिनि आयुर्वेदिक आहे न्युरोलॉजिस्ट आहे ऐं इन खां पोइ ऐलोपेथिक बि आहे ऐलोपेथिक में बि हर तरीक़े जा डॉक्टर ईंदा आहिनि ऐं हर हिकु तरीक़े जो इलाजु सुठे नमूने कंदा आहिनि ऐं जेकी बि टेक्नोलॉजी हूंदियूं आहिनि उहो यूज़ कंदा आहिनि ऐं असांखे कहिड़ी बि ज़रूरत जो सामान असांखे हुते मिली वेंदो आहे हर तरीक़े जूं दवाऊं बि असांखे प्रोवाइड करे ॾींदा आहिनि या कंहिं गाल्हि जी अगरि तकलीफ़ थिए थी त बाहिरां डॉक्टर घुराए करे बि असांखे हैल्थ सेंटर में मोकिलींदा आहिनि ऐं असांखे उन गाल्हि खां परीक्षा बचाए वठंदा आहिनि ऐं इहे इन्हनि जो असांजे शहर में जाम ख़र्च बि नॉमिनल हूंदो आहे नॉमिनल माना असां जेको भरे सघंदा आहियूं की गवर्मेंट जाम फैसिलिटयूं असांखे ॾिनियूं आहिनि कंहिंजो ऑप्रेशन फ्री में करण लाइ बि असांखे कुझु ट्रस्ट हैल्प कंदी आहे ऐं जीअं त असांजे महाराष्ट्र इंडिया में सॼो कोविड जो जेॾी महिल सिचूएशन क्रीएट थी हुई या जेॾीमहिल माहौल ॾाढो गंदो लॻो पियो हुओ तॾहिं बि असांजी हास्पीटलुनि असांखे हर तरीक़े जूं सुयूं प्रोवाइड करे ॾिनऊं या जंहिं महिल अलॻि सां कैबिन ॾिनऊं या जंहिंमें डाक्टरनि खे कुझु खपंदो हुओ त ऑक्सीजन मास्क या सिलैंडर जी सुविधा असांखे प्रोवाइड करे ॾींदा हुआ